अथी खेती करै छिए तऽ पटौनी करै छिए प्राइवेट अथी हइ बोरिन्ग हइ डेढ़ सओके घण्टा लै हइ डेढ़ सओ घण्टामे पटाके ओकरा मोन भेल तऽ सुखलेमे छीटि देली खाद नहि भेल तऽ पानि सुखि गेल तब छिटली खाद जे खाद छिटली खाद छिटिके ओहिमे मोचा देलक मोचा दैके बेरा आएल तऽ खाद छिटली जे जड़ जड़िमे बेसी पकै आओर जब कत मोचा देलक तब तऽ फेर खाद देली खाद दऽ कऽ तऽ ओकरा मोचा भेल तऽ बालि भेल बालि भऽ कऽ तऽ ओकरा रज मकइमे राजमा दै छिए बौकला दै छिए घाड़ जइ दै छिए आलू दै छिए आलू कोड़िके कोल्ड स्टोरेज देली बिच्चीके लिए जे बिच्चीके लेल आओर सब पटा उटाकऽ सब काटि खोँटिकऽ घर कएली ओकराबाद झाड़ि मकइ भेल तऽ मकइके थोड़े खाइले राखि लेली जतेक जेहन उपजा भेल तेहन मोनमे रहल तऽ खाइले बेसी रहल तऽ बेचि लेली नहि बेसी रहल कम रहल तऽ अपन खाइले राखि लेली माने बच्चा आरके खाइके लिए आओर ओ तऽ बेचि बिकनिके तऽ अपन तऽ फेर ई धानके सीजन आएल तऽ धानके खेत तामि उमिके ओहिमे किछु खाद दऽके गोबर दऽके बिराड़ गिरा दै छिए बिराड़मे जल्ला हो गेल ओहि जल्ला हो गेल तकरबाद कदबा कएली कदबा कराइ पाइ लै हइ दुइ सओके घण्टा एहिमे कदबामे बेसी पाइ लगै हइ आओर दुइ सओके घण्टा लै हइ तऽ ओहिमे कदबा करैली कदबा कऽके बिराड़ उखाड़ली उखाड़िके अपनासे भेल तऽ भेल नहि भेल तऽ मजदूरके राखली तऽ अपनो किछु साथ देली जनो आरके रखली तऽ हाँइ हाँइके रोपि देलक बाबू सुग्गा कऽके कम बेसी कऽके अपन रोपि दै हइ कहै चलऽ कि करबै जनि जाति हइ रोपि दै छिए कनि रुपैआ कम्मो देते तऽ रोपि दै हइ ओ धानके कमाए जङ्गल रहल तकरा कमैली कमाके बारिश नहि भेल तऽ ओकरा पानि पटेली पानि पटाके तऽ फेर खाद देली खाद दऽके फुटैके टाइम आएल तऽ फुटैके टाइम एखन देखली देरी फुटतै ताहिमे कनि खाद देली बुझलिए जे आब कम कम फुटै हइ खाद नहि दै छिए एहि दुआरे जे गिर जेतै अथी खखरा भऽ जेतै तऽ खखरा भेलाके बाद ओ पाकिकऽ फुटि गेल तऽ ओकरा पाकि गेल पाकिके ओकरा काटिके पसारि देली पसारिके झट्टा सुखि गेल झट्टा सुखबै छिए एहिकेलिए जे ओ बारिश दुआरे गलि जाएत तऽ नया हाइब्रिड होइ हइ धान आइ बुझू जे धानमे से झट्टा रहि जाइ हइ ओ हो जाइ हइ खराब से तऽ खेतमे पसारि देली सुखि गेल अँटिआके झाड़िके ओकरा घर लऽ आनली धानके झाड़िके अपन बेचिके ओ चावल जे बच्चा आर नहि खाइ हइ कहै हइ ई चावल नहि बढ़िआँ लागै हौ तऽ वएह कम्मे दामवला धान बेचिके से वएह चाउर आनली चाउर आनिके आओर तखन बच्चासभकेँ खिएली ओहिके